रांदपाक अशें पयली डायरेक्ट शिकूंकना पयली हांवे माँ कडल्यान पळोवन पळोवन पयली अशी आमची सिंपल अशी म्हणल्यार ती चाय हांव पयली चा करपाक शिकलें आनी ती बी अशी दुदाची च्या अशी न्हय बिश्टी अशी आमी पितात ती उदक आनी पालो साकर घातलेली ती च्या सिंपल तीच हांव पयली करपाक शकलें हळू हळू करून हांवें दुदाची च्या कशी करपाची ती शिकलें इल्ली इल्ली करून माँ कडल्यान हांवें शीत कशें करपाचें तें शिकलें रांदपाक अशें मुश्कील अशें ना आमी जर रांदपाक इंट्रस्ट दाखयलो जाल्यार आमी किदेंय रांदूंक शकता पूण अशे आमकां रांदपाची उमेद आसपाक जाय म्हणून आमी अशे भिवन भिवन रांदप ना आप कळटलेंच आपूण तें रांदतलेच अशे चितून आपल्यान आपूण जावं थंय रांदपाक वचपाक जाय दुसरें म्हणल्यार हांवें हळू हळू करून इल्ली इल्ली अशी बारीक सारीक अशी रेसिपीज कशीय जावूं ती जी ती अशी बरी जाता जाल्यार वायट जाता कशी जावूं ती हांवें केली हळू हळू म्हाका अशी बिरयानी करपाची उमेद येली एक दीस हांवें बी चिंतले की हांव बी अशी माँ भशेन बरी बिरयानी करतलें म्हणून हांवें बिश्टे मोबायलाचेर यू ट्यूबाचेर सर्च केलें एक सिंपलशी रेसिपी बिरयानी खूब अशे विडियो पळोवन पळोवन म्हाका अशें दिसले की बिरयानी करप ही इतली बी इझी ना बट हांवें सिंपल अशी बिरयानी एक विडयोन पयलीं आनी ती अशे मनान धर धरले की ती बिरयानी हांव करतलें आतां लागून हांवें एक दीस अशें थोडेशें चिकन हाडून तशी बिरयानी करचें अशें थरयलें

मम्मी कडल्यान अशी मातशी बारीक सारीक हांवें अशी हेल्प घेतली पूण केलेंच हांवें लास्ट पयली म्हणल्यार हांवें चिकन मॅरिनेट करून घेतले तातूंत अशी धंय घातली ना पयली चिकन हांवें धुवन घेतले तातूंत धंय घातली बरें कालयले आनी तितून अशी ग्रीन पेस्ट करून घातली आनी तितून मसाले विसाले ऍड करून हांवें ताका बऱ्याशा फ्रिजान दवरलें आनी एक दोन तीन वरां पयलीं तांदूळ फुगोवन घातले ते तांदूळ एक दोन तीन वरांनी हांवें शिजोवन घातले तांदूळ शिजता आसतना तातूंत हांवें अशे सुके मसाले ऍड केले ते म्हणल्यार आमचे मिरयां जावं ती तिकी लवंगां तिकेचीं पानां अशी एड करून तें शीत शिजत घातलें ते शिजोवन जातकीर बरें अशें ताचो तातूंत उदक उरचें न्हय म्हणून ते वाऱ्याक सोडलें आनी मागीर दुसरी स्टेप म्हणल्यार एक आयदनान तेल घालून कानो फ्राय केलो तातूंत टमाट बी घालून अशे फ्राय केले तातूंत हळद मिरसांगेचो पिठो बिरयानी मसाला बी घालून ते हांवें कूक केलें तातूंत मागीर मॅरिनेट केल्ले चिकन घालून शिजयले ताच्या मागीर शिजयतगीर ते बरे मात्शे थंड जातगीर ते शिजयल्या शितान कलर केसर घालून ते चिकन तातून लेयरवायज हांवें सेट केले तशेंच तातून मातशे तुपाचो वास घालून हांवें गॅसाचेर दवरून ते मातशे हून केले थोडेच वेळान ते हांवें म्हज्या घरान मम्मी पप्पा भयणीक टेस्ट करपाक दिले ती म्हणपा लागली अशे बरें जाला बट मातशे फस्ट टायम म्हणून मात्शें हांवें थोडी अशी बारीक सारीक तातून चुको केल्ली बट अशे एकच फावटी जेन्ना आमी जितली रेसिपीज ट्राय करतली तितले आमी बरी प्रमाणान बिरयानी करपाक शकतली